हँ हेलो हँ हमर दोकान तऽ सीतामढ़ीमे बॉर्डरपर हइ सीतामढ़ी बॉर्डरपर हइ कहिया अबैके रहलै तऽ इहाँ आइम तऽ सभसँ पहिले अथी हइ ने जे कारवला लाइसेंस उसेंस बनल हँ तऽ इहाँ आबैसँ पहिले लाइसेंस उसेंस लऽ कऽ आबय पड़ै छै ओ काहेकि बोर्डरपर हइ ने भनसार कटत भनसार कटत जाइत आबै लागि साधन हँ गाड़िए लए गाड़ी लगाबैके साधन नहि हइ आदमी भी हइ हमरा पास जेना घुमाबैवला भी आदमी भी हइ जे घुमा देथिन नेपालमे जहाँ कहबै उहाँ घुमा देथिन अहाँके हँ लऽ लऽ लगमे जैसे जहाँ लगमे जलेश्वर हइ बऽ ओहिसँ कहाँ जनकपुर मन्दिर हइ जे मन्दिर नामी मन्दिर हइ जे ओहिमे लोक दर्शन भी करै जाइत हइ आओरसभ मार्केट भी अच्छा हइ जे शॉपिंग ऑपिङ्ग करै लागी उहाँ भी करि सकैत हइ हँ घुमैवला जगह बढ़िआँ सभ हइ बढ़िआँ हइ उहाँ जनकपुर जनकपुर मन्दिर हइ जहाँ हइ ने सीताजीके विवाह होलै जनकपुर मन्दिर हइ आओर तऽ आओर दू ज्यादासँ ज्यादा हइ जे जनकपुरमे आगे जाइ लागि अथी पशुपतिनाथ हइ काठमाण्डूमे मुक्तिनाथ पड़ैत रहलै इसमे पोखरा भी हइ मनोकामना मन्दिर हइ हँ हँ घुमयवला साधन जैसे दर्शन करैवला साधन हो गेलै एने मनोकामना दर्शन करैवला साधन हो गेलै मुक्तिनाथके दर्शन करैवला साधन हो गेलै लेकिन शॉपिंग करैवला साधन हइ ने जनकपुरेमे हइ ने तऽ एने काठमाण्डूएमे हइ पशुपतिनाथमे हँ हँ भनसार उनसार कराबैके पड़तै हँ गाड़ीके कागज लाइसेंस ईसभ हइ हँ जब लाइसेंस रहतै गाड़ीके कागज रहतै तऽ पुर्जी पुर्जी हइ ने कटतै तऽ आरामसँ गाड़ी जेतै कोइ दिक्कत नहि हइ हँ हँ कामके आदमी भी हइ घुमाबैवला आदमी भी हइ नहि तऽ लेडिज साथमे हइ हमरा साथमे भी हइ कए गो हँ तऽ ओ प पैसा लैत हइ साथमे ओ अपन खर्चा नहि लेलक ओ अपना हँ ओ घुमा फिरा देतै सभतरि घुमा फिरा देतै एहन बढ़िआँसँ नहि आदमी भी सही हइ कोइ तरहके दिक्कत नहि अयतै आ दिक्कत होइत हइ तऽ हमरसभके दोकान हइ ने कोइ तरहक